تلنگانہ میں کھیلوں کا شعبہ بہت اچھا ہوگیا ہے اور اِس میں جو سو فٹنیس ضروری ہے اور صحتمند زندگی ضروری ہے کیوں کہ اِس میں صحت مند رہنا اور فٹنیس رہنا بہت ضروری ہوتا ہے تندرستی بھی بھی ضروری رہتی ہے کیونکہ کھیلنا یہ کے لئے بہت سی فٹنیس رہنا چاہئے تندرستی رہنا چاہئے